मूंखे पेड़ पोधा ॾाढा वणंदा आहिनि मुंहिंजे घुर्ज में जेको बगीचो आहे हुनमें मुंहिंजे घर में हर तरीक़े जा पेड़ लॻल आहिनि अलॻि अलॻ गुलनि जा अलॻि अलॻि भाॼियुनि जा ऐं हर क़िस्म जा पेड़ पोधा तव्हां खे मुंहिंजे घर में मिलंदा मूंखे हर समय ईअं लॻंदो आहे कि मां पंहिंजे घर जे बगीचे में वेही करे पंहिंजो समय व्यतीत कयां उहो कॾहिं कॾहिं जीअं लॻंदो आहे की मां मुंहिंजा पेड़ पौधा थोरा सा ख़राबु थ थियनि हुननि जी पतियूं थोरी सड़नि थियूं त हुननि खे मां सही करणु छा कंदी आहियां की किन कीटाणु हटाइण लाइ कीट नाशक दवाऊं समय जे अनुसार विझंदी रहंदी आहियां खाद खुराक ॾींदी रहंदी आहियां जीअं मुंहिंजा जेका पेड़ पौधा हमेशह स्वस्थ रहनि ऐं मूंखे ताज़ी हवा ॾेई सघनि ऐं मां हमेशह पंहिंजे बगीचे में पंहिंजो समय व्यतीत करे सघां